मुरगीके दाना दै छै अच्छासे राखै छै कि कहै छै बढ़िआँसे राखै छै बेमारी हरेक तरह तरह तरहके होइ छै बिल्ली पहरा करै पड़ै छै परेशानीसे बचबै पड़ै छै ओना नहि बिलाइ खाइ छै हे ई खाइ छै हे ओ खाइ छै ओकरा निगरानी करै पड़ै छै सबचीजसे बचैके राखै पड़ै छै मुरगीके ओना नहि होइ छै कोनो भी चीज कोनो चीजके लिए सोचै पड़ै छै तब होइ छै ओना नहि होइ छै ओ खाना दहऽ अँ चावल खुद्दी हे ई हे ओ डालै पड़ै छै तब मुरगी पोसल जाइ छै ओना नहि होइ छै गे कोनो भी चीजमे दिमाग लगबै पड़ै छै एक तरीकासे सबचीजके पोसै पड़ै छै कोनो जानवर बिना पोसने से नहि होइ छै बेमारीसे बचैके राखै पड़ै छै अनेक अनेक बेमारी चललैए मुरगीके सबचीजके बचैके राखै पड़ै छै तब कोनो भी चीज फैदा होइ छै गे पहरा करै छै